جی ہاں میں نے ٹی وی شو کے لیے پرائم کا ریچارج کرایا تھا جو کہ مجھے خاص پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں لمیٹیڈ موویز ہی ہوتی ہیں جو آپ واچ کر سکتے ہو اور کیبل یا سیٹلائٹ ایک پرانا طریقہ ہے اور اس میں اور جو اس میں کئی چیزیں آ رہی ہوتی ہے جس میں کچھ چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کسی الگ شورس جیسے ٹی وی شو کے لیے پرائم یا سیونگ نیٹ فلکس کا ریچارج کراتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو الگ سے دینے پڑتے ہیں جو کہ کبھی کبھی بجٹ میں نہیں آتے ہیں تو مجھے یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے